ہمارے علاقے میں انتاکچھری گیم کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ گیم اچھا ہوتا ہے ہم گھر میں سب ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہ دس بارہ لوگ پندرہ لوگ بیس بھی آرام سے کھیل سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی گانا اس شروع کرا شروع کرنے کے لاسٹ میں آخری میں جب وہ گانا ختم کرتا ہے آخری کا جو لفظ ہوتا ہے پھر وہاں سے دوسرا شخص اس گانے کو شروع کرتا جب دوسرا شخص اس گانے کو شروع کرتا ہے پھر وہ گانا ختم کرتا ہے تو تیسرا پھر وہیں سے اس کو اسٹارٹ کرتا ہے اسی لفظ سے گانا جو بھی گانا ہوگا اس لفظ سے اسٹارٹ ہوگا شروع ہوگا اور جب وہ گانا ختم ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو گانا یاد نہیں آ رہا ہے اس لفظ سے یا کچھ پتا نہیں چل پا رہا اس کو ٹائمنگ دی جاتی ہے کی اتنے سیکنڈ میں آپ اس گانے کو بتاؤ اگر وہ نہیں بتا پاتا اس گانے کو اتنے سیکنڈ میں تو وہ ہار جاتا ہے وہ گیم سے باہر ہو جاتا ہے پھر گیم دوبارہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے